دہلی میں فن اور دستکاروں کے شعبوں کو درپیش بہت ساری پریشانیاں ہیں جیسے کہ پیسے کی وہ مال اپنا بنا کر آگے دکانداروں اور کاروباریوں کو دیتے ہیں اور وہ وقت پر انہیں پیسے نہیں دیتے جس سے ان کا کام رک جاتا ہے اس سے وہ آ گے کاروبارو آگے کاروبار نہیں بڑھا پاتے اسی لئے یہ مشکلیں آتی ہیں